हाँ आपके यहाँ हम हैं ने सब्ज़ी लेने आए हैं क्या क्या है अरे हमको गोभी चाहिए बैंगन चाहिए हाँ बैंगन गोभी मूली और थोड़ा मिर्चा आदि ये सब कुछ चाहिए हाँ हाँ कितने में है का भाव से दे रही हो हाँ बोलिए अरे अच्छा है कि नहीं सड़ा हुआ तो नहीं हो पाऊँगी जब अगले दिन ली थी सड़ गया था वो हाँ ऐसा है कि बढ़ियाँ चाहिए जिसमें मुझको दो पैसा मिले का भाव दे रही हो कितने में कितने में दे रही हो आप

हाँ हमको पालक भंता बैंगन चाहिए पच्चीस किलो पच्चीस किलो बैंगन चाहिए और वही पच्चीस किलो पालक चाहिए हाँ और बीस किलो टमाटर दे दो हाँ और गोभी दे दो बीस पंद्रह बीस फूल हमको कल चाहिए कितना होगा पैसा अरे अब तो सस्ता हो गया है ना दे आप सस्ता देंगी तभी तो हमको दो पैसा मिलेगा हाँ चार्ज कर लो अच्छा लगाके सस्ता लगाके दीजिए और बढ़िया देना सड़ा वड़ा मत देना हाँ औ टमाटर कच्चा मत देना पक्का देना हमको अच्छा देना और गोभी बढ़िया फूल देना हाँ और पालक चाहिए टमाटर गोभी मटर आदि हाँ यही चीज़ चाहिए और बैंगन चाहिए पालक चाहिए हाँ मूली देखके सबका दाम बताइए कैसे कैसे है उसीके हिसाब से हमको दो हाँ हाँ दीजिए अच्छा का भाव में देंगी आ रहे हैं आ रहे हैं जल्दी तोलिए तोलिए आप तोलिए उसको और दीजिए हमको ये पएक करो पएक करो पैक करो हमको दीजिए पच्चीस किलो टमाटर दीजिए हाँ और वही पच्चीस फूल गोभी दीजिए और बीस किलो पालक दीजिए बीस किलो बैंगन दीजिए और दीजिए पाँच किलो कल कल कल कल सब कुछ चाहिए शादी है हमारे घर ना हाँ दीजिए सब कुछ चाएगा हाँ हाँ कुल पैक करो सब पएक करो कितने में दे रही हो पैसा जुड़ते ही देंगी हाँ सामान दो पैसा लो हाँ हाँ दीजिए हमको पैक करिए दीजिए पाँच किलो पैक करो हम जाएँ